میں عموماً سفر کرنا پسند کرتا ہوں اور مجھے فوٹوگرافی کا شوق بھی ہے میں نے خصوصی طور پر ایک دن ناگرجنا جانے کا ارادہ کیا تھا فوٹوگرافی کرنے کے لیے اور وہاں پر جانے کے دوران میں نے کافی تصویر کھینچی تھی سفر کے درمیان اور سفر کے بعد جب میں وہاں پہنچا ناگرجنا ساگر پروجیکٹ پر میں نے وہاں کی کافی تصویرات کھینچی اپنے کمیرے میں اور کئی مناظر کی ایسے تصویر لیے کہ جیسے اس میں آب پیڑ اور وہاں کے جانور اور وہاں کے پرندے اس میں موجود ہیں جو کہ شہر میں عمومی طور پر دیکھنے کو نہیں ملتے فوٹوگرافی میرا شوق ہے اسی لیے میں کافی وقت اس پر دیا ہوں اور میں نے دن بھر وہاں پہ فوٹوگرافی کی ہے اور سفر کے واپسی پر بھی میں نے کچھ ایسے تصویرات لیے ہیں جو کہ دیکھنے میں بہت ہی دلچسپ لگیں گے اگر کوئی دیکھا اور جو بھی شخص میری تصویرات جو کہ میں نے ناگرجنا ساگر ڈیام پروجیکٹ پر لیے تھے وہ اسے دیکھ کر کافی پسند کرتے ہیں اور انہیں کافی اچھی بھی لگتی ہے